ہاں ہم ڈانس کرتے ہوئے شاید محسوس کرتے ہیں کیونکہ جو ایکسرسائز ہم اپنی عام زندگی میں نہیں کرتے جیسے ہمارے ہاتھ پیر نہیں کھلتے وہ ڈانس کرتے ہوئے وہ ساری مومنٹ ہو جاتی ہیں جو ہم اپنی اصل زندگی میں نہیں کر پاتے جیسے کہ ہمارے پورے ہاتھ پیروں کو چلنا مومینٹ کرنا ہر چیز ایوری تھنگ مطلب بہت پرفیکٹلی چلتی اور ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہماری پوری بوڈی مومینٹ کر رہی ہے ہماری پوری بوڈی کے ایکسرسائز ہو رہی ہے ہر چیز اور خوش محسوس اس لئے کرتے ہیں تاکہ ہم اندر سے ایک جوش ہوتا ہے اور ایک ہنسی ہوتی ہے اندر مسکراہٹ ہوتی چہرے پہ کہ ہاں ہم کچھ انجوائمینٹ کر رہے ہیں ڈانس ہمارے لئے اچھی چیز ہے اچھا محسوس کراتی ہے ہماری بوڈی کو اچھے سے ایکسرسائز کراتی ہے مومینٹ کراتی ہے ایوری تھنگ ڈانس اچھی چیز ہے